हमारे गाँव में हर एक चीज की व्यवस्था है सरकार की तरफ से ये पंचायत भवन में बैठे हैं तो हर एक चीज का सुविधा है यहाँ पे नाली भी है रोड भी है सफाई भी है सब साफ सफाई रहता है सरकार से ये सब फायदा है और जो पेन्सन भी मिलती है हम लोगन को यहाँ आवास भी मिली है ये सब फायदा है हम लोगन के यहाँ यही सब काम हो रहे हैं और जो यहाँ पर अगल बगल वाले हैं सब साफ सफाई में यहाँ बढ़िया काम होता है नाली आली सब सफाई रहती है घास फुस सब काटने वाले सब हैं तो सब काटा करते हैं साफ सफाई करते हैं कोई गंदगी नहीं होती है यही सब सरकार से फायदा है रोड है नाली है ये सब बराबर बढ़िया रहता है और सब पेन्सन मिले आवास मिले ये सब मिलता है यही सब काम है यहाँ पर प्रधान से फायदा यही सब है कि हाँ भाई साफ सफाई रहती है नाली वगैरह हो हर एक चीज सब बना हुआ है तो साफ सफाई रहते सब बढ़िया काम है ये पंचायत भवन में यहाँ साफ सफाई रहती है हर एक चीज का इंतजाम है गाँव में अगल बगल वालों ने फायदा है सब का पूरे गाँव भर में ये नाली और सब सड़क बनी है ये भी सब है और सब जहाँ देखो तहाँ वही गंदगी नहीं रहती है हमारे गाँव में सब साफ सुथरा रहता है हम लोगन बहुत बढ़िया सुविधा है हर एक चीज की खेती पाती वाली वो भी सब बहुत बढ़िया सुविधा है कोई चीज की दिक्कत नहीं है चाहे जोन चीज पैदा करो चाहे जोन करिए सब पैदा होत है यही सब फायदा हैं यहाँ पर चाहे जोन चीज बोई दो पैदा खूब होई सब लाभ ही लाभ है चाहे जोन करो चाहे जोन चाहे फनचो चाहे राखो सब सबका काम वही चला करत है उसके बाद सब लोग इकट्ठा होता हैं अपन पंचायत भवन में फैसला होई जाए कोई कहे दिक्कत होए वो सब बोलें जाएं तो बढ़िया काम यहाँ सब होत है होते होते सब ठीक ठाक हुई जात है सब कोई दिक्कत नहीं होता है तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर ठीक राहत है और कोई दिक्कत है नहीं यहाँ हर एक चीज का फायदा होता है सरकार की तरफ से ने हमको पेन्सन भी मिले खेत वाले पैसे मिले राशन भी मिले हर एक चीज मिलता है रहन सहन बढ़िया है ये सब चीज़ें हैं तो और कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर बहुत बढ़िया सब चीज है दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अब कोई नाहे कई पाव है ना करे तो की अलग बात है बाकी सब ठीक है यहाँ पर अगल बगल वाले सब ठीक राहत हैं सब इंतजाम बढ़िया रहती है कोई चीज रही दिक्कत नहीं है दिक्कत होए वाली कोई बात नहीं है और सब जो है इधर से उधर तक का सब आते जाते रहते हैं रात बिरात कुछ होए कैसे होए कोई डर नहीं है कोई तनका दबाव नहीं है सब बढ़िया रहात है बराबर बैठे उठो सब इंतजाम देखो कोई चीज की दिक्कत है नहीं यहाँ पर काम सब बढ़िया होए रहे हैं सरकार की तरफ से नई और कोई गलत है नहीं बस बिटिया हो गया